औ बेयो आदा सानसुमानि दखानाव नांदों नामा ए ए औ आं दहायसो नाम्बारखौ मोनदों नालाय आं सासे लोगोनाव सोंनानै तारमाने हाबा दंमोन नालाय ओ माबायाव ओ दस तारिखाव ओमफ्राय दा हिनजाव गोदाननो गाननो दख'ना थावसिसो गानोनो दख'ना थावसि मोनगोन ना एह दख'ना थावसिया ओरैनो बेसेबां बेसेबांनि दाम दङ

पन्द्र'स'नि दङ

हाबायाबो खनसेल' जायो नालाय ओंखायनो इसे दाम गोसानिखौनो होनोसै दुइ हाजारसोनिखौनो होनोसै ओमफ्राय ब्लाउसफोरबो मोनफाखायोना बि दखानावनो ओम ब्लाउस औ ब्लाउसजों आर'नाइ नांगौ ओमफ्राय हौवा गोदानाबो इसे समायथोंसै ओंखायनो आर'नाइनि दख'नानि गस्ला कटखौ मोनगोन ना ओम औ बेखौबो मुगानि मुगानि मोनगोन ना मोना इसे दाम गोसानि मुगानि मोनगोन ना ओम मुगानिया ओरैनो बेसेबां बेसेबां लागोन दामआ अ दे जागोन दे होम्बा नोंथांनि दखाना बे माबानि नगरबिलाशनि दखानजोंनो नांजाबनायानो नङा होम्बा औ बे माबानिया ओ थाइख्रिं खाथिनि नगरबिलाशनि दखानजों नांजाबनायावनो आङो औ लोगोनाव लोगोआ खिन्थानायखाय इसे हमनो हादों आं नोंनि दखानखौ ओम्बालाय आङो दा बेलासियाव थांनोसै दा बेलासियाव थांनानै बांद्राय मोनाबाबो मोजां नुवा नालाय मोनायाव लाइटजों मोजां मोजां नुनानै सानाव मोजां नुवा होनो दे आङो इसे सोरां बारां थांनोसै औ दे